जि'यां की मतलब में हून स्कूल ज'न्नी आं पैह्लें घरो निकलो ते घरो मतलब बाजार जाओ बाजार तो बस्स मतलब केईं बार मिलदी ते केईं बारी नेईं बड़ी ट्रैफिक होंदी ऐ ते मतलब बड़े दून मतलब बड़े लोग होंदे ऐ ते मतलब केईं बार घैंटा इक खड़ौना पौंदा ऐ केईं बार दो घैंटा बी खड़ौने पौंदा ऐ बस्स च केईं बार मिलदी ऐ केईं बार नेईं मिलदी ते अगर मिली बी जाये ते मतलब बस्स च खड़ौने दी जगह् बी ऐनी होंदी ऐ उद्धरू धक्का बज्जा दा उद्धरू धक्का बज्जा दा केईं बार धक्के धक्के कन्नै गै मतलब लग्गी जंदी ऐ मतलब लोकें ई लग्गी जंदी ऐ ते बस्स मतलब अज्जकल मतलब अज्जकल दियां बस्सां इ'न्नियां फॉस्ट जन्दियां न ते हून ते चलो जि'न्ने की रोड बना दे आं ते रोड बना दे आं ते मतलब रोड बनने दी बजह कन्नै गै ट्रैफिक चला दी ऐ ते मतलब ट्रैफिक दी बजह कन्नै अज्जकल कॉलेज़ मतलब स्कूल बी लेट होई जान होंदा ऐ ते मतलब बस्स बिच बड़ी मतलब बहोत जादा बस्स च डिफीकल्टी आ दी ऐ ते ओह्दे बाद की जि'यां की साढ़ी गै इक कज़िन ही ते मतलब की ओह् कॉलेज गेदी ही ते कॉलेज तों बापस आ दी ही ते बस्स च कल्ली ही ते डरी मतलब की कल्ला बंदा कल्ला बस्स केईं बारी बस्स खाली होऐ ते कल्ला बंदा केईं बारी डरी बी जन्दा डरी ते बस्स उप्परा जकदम उतरन लगी ते अग्गूं ट्रक आ दा ही ते ट्रक कन्नै बज्जी ट्रक आह्ला उप्परू बी निकली आ ओह्दे ते मतलब की ओह्दी डेथ होई ते मतलब साढ़े घर किन्ने किन्ने मतलब एड्डा बड्डा हादसा होया साढ़े कन्नै ते उस बजह् कन्नै ना फैमली साढ़ी बी डरी जन्दी ओह्दे बाद बस्स च जाना केईं बार मतलब कुड़ियां मतलब केईं बार कुड़ियें ई बड़ी जादा डिफीकल्टी आंदी बस्स बिच जाने कन्नै की मतलब बड़ा मतलब बड़ा जादा होंदा ऐ की मतलब एहो ऐ की आं मतलब बस्स जादा कोला जादा होनियां चाहिदियां की मतलब जादा ट्रैफिक न होये जादा रश न होये उस बजह कन्नै